हेलौ नोंथाङा मैखुन बानायग्रा आब'मोन दा

आङो आइसलेननिफ्राय बुंदों मानि आं नोंथांखौहाय मैखुन बानायो होननानैहाय मिथियो नालाय बेखायनो मैखुनखौहाय बोरै बोरै बानायो माबायदि बानायो बेखौ मिनथिनो थाखायहाय मानि आं नोंनावहाय खल खालामनाय जादों आरो नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा मैखुन बानायनो मानि आङो नोंनिफ्राय बायनानैहाय लायगोन आरो जानायनो थाखायहाय माबायदि बेखायनो आं नोंथांनाव सोंहरदोंमोन आरो माबायदि बानायो आरो थेस्थि नंगौ ना नङा गोथाव जायो ना जाया बेफोरखौ मिथिनो थाखाय

ओमफ्रायो बे मैखुनखौ बानायाव मुलि होयो ओमफ्राय बे मुलिया जाबा जेबो जाया नामा ओमफ्रायहाय नोङो मैखुनखौ बानायो ओमफ्रायहाय नोङो अबेबा अबेबा जायगायावहाय लांनानै फानहैयो ना बेफारिफोर लांफैयो नोंनावलाय होमबालाय जानोबो गोथाव जागोन ना औ आङो दायो बेलासियावहाय थांनानै लायगोन नोंथाङा आंनो औ हौ नुनाया नुबायमोन मानसिफोर खोन्थानाय खोन्थाबाय नालाय ओमफ्रायहाय आं दायो बेलासियाव थांनानै लायगोन आरो नोङो जुनानै दोनबानो जाबाय औ दायो थाङोबा नोंनावहाय मोजां सोंनानै लाबोनांगौ लाबोनोसै बेखौ बोरै बोरै बानायो ओमफाय आङो नआवहाय बानायनोसै आरो औ दे होमबा बेखौनो सोंहरदोंमोन आङो औ